हॅलो म्हाका तुमचे काळूत आमंत्रण पत्र मेळ्ळें आमंत्र पत्र धाडिल्या खातीर तुमचें देव बरें करूं म्हाका तुमच्या ह्या फिली फिल्म स्क्रिनिंगा बद्दल थोडी म्हायती जाय आशिल्ली म्हाका एक सांगा तुमच्या ह्या मुवीचो माथाळो कितें आनी ही मुवी कित्याचेर आदारून आसा हां ओके बरें म्हाका एक सांगा तुमची ही फिल्म स्क्रिनींग जावपाची आसा ती तेजी तारीख आनी वेळ कितें त्रेवीस तारखेक न्हू हां सांचे सांचे स वारांचेर हां बरें बरें म्हाका तुमचे ह्या फिल फिल्म स्क्रिनींग जावपाची हा जी जिजो पत्तो सांगूं शकतात हां पणजे जावपाचें आसा न्ही हां बरें म्हाका तुमी हेची मातशी लोकेशन शेर करात वॉट्सॅपार म्हाका येवपाक मातशें सरळ जातलें तुमी म्हाजो फोन क्रमांक घेयात आनी त्याचेर तुमी म्हाका वॉट्सऍप करूं शकता म्हाजो फोन क्रमांक आसा सात स दोन शुन्य शुन्य आठ एक स शुन्य सात होय ह्याच क्रमांकाचेर तुमी म्हाका वॉट्शेप करूं शकतात बरें देव बरें करूं